میں کوئی نوکری نہیں کرتا میری اپنی ذاتی کلینک ہے جس پہ میں ہوں کیوں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں تو میری اپنی کلینک ہے جس پہ میں پریکٹس کرتا ہوں تو یہ میرا پیشہ ہے میں ڈاکٹر ہوں اس لیے میں نے اپنی کلینک کھول رکھی ہے اور اس پہ ہی پریکٹس کرتا ہوں میں کہیں کسی کمپنی یا کسی اس میں میں عہدے پر کسی عہدے پہ نہیں فائز ہوں اور پڑھائی کے بارے میں اگر کہوں تو میں نے پڑھائی اپنی میں نے اپنی پڑھائی کی ہے گوالیر سے مدھیہ پردیش گوالیر سے میں نے بی ایچ ایم ایس بیچلر آف ہومیوپیتھک میڈیسن اینڈ سرجری کیا ہے جس کے بارے میں جس کے بعد میں نے یہ اپنی کلینک کھولی اور میں ڈاکٹر کے پیشے سے ہوں اور یہاں پر میں اپنی کلینک چلا رہا ہوں